आङो मोनसे बुंनो सानदोंलायो बे जोंना फिसा जोंनि ओनसोलाव दा बर'फ्रा सोरबा फिसा हिनजाव उजिब्ला बेखौ नास'यो ओमफ्राय खिन्थु जोंनि ट्राइबेल माहारिफ्रा फिसा जोनोम जायोब्ला फिसा हिनजावखौबो जोङो नासया आरो फिसा हौवानो फिसा हौवा बायदि जोङो बेखौ समान मोनथायजों जोङो नायो बर'फोराना ट्राइबेलफोरना फिसा हौवा जे खामानि मावो फरायनो मोनोब्ला हिनजावसाखौबो जोङो बेबायदिनो जोङो फरायनाय होयो समान जोङो मेगनजों नायो हौवाखौ हौवाखौ माबायोब्लाबो हिनजावखौबो बिदिनो खालामो ओमफ्राय बबेबा बबेबा हारिफ्रा फिसा हिनजाव उजिब्लाथाय बेखौ सोरबा बुथारो सोरबा नासयो सोरबा माबायो फिसा हिनजावखौ देरोब्ला लावोब्ला हाबा जायोब्ला जाथावथावब्ला बेखौ बुङो बिनि फरायनायखौ मा हिनजावफोरखौ खम फोरोंनायनि लाब गैया दस्रा गुबुनावसो थांखानांगोन बेखायनो बे फिसा हिनजावफोरखौ नासयो दा जोंना ट्राइबेलफ्रा दा मोनबा हारिफ्रा बेबादि नङा जोंना हौवाया जा फरायनांगौ हिनजावसायाबो बेसेबां फरायखानांगौ होमब्लासो जोंना बेबादि जानाय आरो माबानायखौ जोङो नुहुरो

बेनोल' हिनजावफ्राबो देरोब्ला गावनि जि मोनथाय बा साख्रिफोर मोनोब्ला गावनि संसार जानाय गावनि माबानायफोरखौ न'खर बेंनाय बेफोरखौ सोलिनो हायो हौवासाल' नंखाया हिनजावसायाबो बेबादि सोलिनो हायो बायसानसान्साव जों गोरों गोरा जायोब्ला हिनजावसाफ्रा सोरबा साख्रि लागोन सोरबा मागोन बिमा बिफाखौबो बिसोरो साख्रि लायोब्ला नासयनाय नङा बिसोरो नायगोन अनहरगोन थाखा नांगौब्ला थाखा होगोन बेबादि हिनजावसानि माबायाबो बिदि थायो दा बे बेलायाव जोङो हिनजावसाखौ फोरोङा लासे दोनोब्ला जामबि जायोब्ला बयबो जुदि ट्राइबेल माहारिफ्रा बेबादि गोग्लैसोना दोनोब्ला ट्राइबेलफ्रा उन्नुति जानाय नङा बेनिखायनो हौवासाया बिसिबां गोरों हिनजावसाखौबो बेसेबां गोरों खालामनाया गाहाम दा बेनिनो मोनसे

हिनजावफोरा बहुद खामानि थायो बे खामानिया जाहैबाय दानाय लुनाय गायनाय फुनाय गासैबो बिदिनो थाजोबो अब्लाबो खामानि मावब्लाबो हिनजावसाब्लाबो फारयनायफोरखौ माबा होनो नाङा बांसिन गोसो होनांगोन ओंखायनो बेयाव बर' हारिखौबो मोजाङै फोरोंनायनि माबाखौ लानांगौ जाबाय बिदिब्ला बेनोसै